बच्चा सबकऽ पढ़बै छियै एगो पढ़ै छै कुमारखंड कॉलेजमे आओर बाँकि मिडिल इसकुल जदवापट्टी आओर एगो दुगो छोटा छै अभी मदरसा बला इसकुलमे पढ़ैत छै दुआरिओ पर महजिदमे पढ़ैत छै दुआरिओ पर मास्टर आबै छै पढ़बैला भरि दिन पढ़ाइ लिखाइ कम मोबाइलमे रहै छै ब्यस्त मोबाइल देखैत रहै छै धूपमे दौड़ैत रहैत छै बात कऽ नहि बुझैत छै जादातर पढ़ाइ लिखाइ पर धिआन देना चाही तबे ने आगु बढ़तै ई मोबाइल देखि कऽ की होयतै कार्टून देखलक फिलिम देखलक आओर की की सब आबैत रहै छै मोबाइलमे फ्री फायर गेम ओहए सब देखैत रहैत छै अपन हिसाबसँ जेहन छियै ओहन हिसाबसँ पढ़बैत छियै हमरा आरके जेतने ओकाद रहतै ओतने ने पढ़ेबै सरकार थोड़े दै छै कोनो फायदा कि बच्चा सबके पढ़बैला लेक्चर ओहो एकेटा कमबै बलामे खाइयो ला दहक अपन पढ़बऽ कपड़ा लत्ता बर बिमारी सरकारीमे तऽ एगो दवा दै छै जे मेन दवा रहै छै कहलक आब जा बाहरसँ लाउ गऽ बाहरसँ जकरा रहतै ओहए ने लेतै जकरा नहि छै ओ केना लेतै किताबो नओ मे नहि देलकै बच्चाके दशमो मे नहिए देलकै सब किताब किने किन कऽ दहक

किछु नहि दै छै सरकार की दै छै किछु नहि दै छै बालबच्चा जकरा नमहर दू गो चारि गो छै ओकरामे खर्चो छै बहुत मुरुखो केना लोग रखतै साफे मुरुखो रखतै तऽ केना ओकर जिंदगी कटतै हमरा आर कऽ जेतना सपरै छै ओतना तक घीचने जा रहल छियै पढ़बै छियै उर्दुओ लाइनसँ हिन्दियो लाइनसँ मास्टरोके दुआरिओ पर रखऽ तब एगो बच्चा पर पाँच सए टका लै छै महिनाके आब जकरा पाँच गो छै पचीस सए टका दहक अगर ओहए पढ़ाइ इसकुलमे बढ़िआँसँ पढ़बै मास्टर अपन बच्चा समझि कऽ जेना पढ़बै छै सरकार जे ओकरा ओतना टका दै छै बालेबच्चाके पढ़बैला ने पब्लिकेके बच्चाके ने तऽ कहाँ ओहन पढ़ाइ पढ़ाबै छै एगो आबै छै बाँकि सब ऑफिसमे एकदम कुर्सी पर टाँग पर टाँग जोड़ि कऽ बैठल रहै छै नहि किताबे दै छै लड़काके तऽ साफे किछु देबे नहि करै छै लड़कीके तऽ भला बुरा जे दै छै बढ़िए दै छै लड़काके तऽ किछु नहि दै छै लड़काके पूरा टोटल खर्चा घरेसँ करऽ पड़ैत छै अगर ओहए पढ़ाइ बढ़िआँसँ पढ़बै ओहए मास्टर तऽ लोककेँ अलगसँ कोचिंग पढ़बऽ पड़तै कोचिंग नहि पढ़ेतै मास्टर बढ़िआँसँ नहि पढ़बै छै इसकुलके कॉलेजके तऽ बच्चा केना पास होयतै फेल भए जाइ छै आब ओकर गार्जियनके दिक्कत होइत छै एतेक पढ़ेलियै एतेक टका खर्चा करलियै कहाँ पढ़लकै फेले भए गेलै आ ओहए मास्टर अगर बढ़िआँसँ पढ़बै सरकार जे ओकरा ओतना टका दै छै चालीस हजार पचास हजार पेसठि हजार केकरो तेंतीस हजार केकरो पैंतीस हजार केकरो तीस हजार एतेक एतेक टका दै छै ओ भरि दिन कुर्सी पर ओकरा बैठैला खाली आ पढ़बैला नहि खाय पियैला ओते गो टका आबै छै बढ़िआँसँ खाइयो ला नहि दै छै बालबच्चाके कुमारखंड आरमे तऽ खाइयो ला नहिए दै मिडिल इसकुलमे दै छै कुमारखंड आरमे नहि दै छै एतना पैसा सरकार दै छै ओ मास्टरके खाली पढ़बैके तैयो लोककेँ अलगसँ टियूशन पढ़बऽ पड़ैत छै ओहिमे पैसा लगैत छै बढ़िआँसँ पढ़बै तऽ लोक अलगसँ टियूशन कथी लए पढ़ेतै फेल भए जाइत छै तब ने लोक सोचैत छै इसकुलमे नहि होइ छै पढ़ाइ तऽ अपना अथीसँ पढ़बै छै लोग केहनो केहनो बालबच्चा उपर जाइत आगु बढ़ैत बढ़िआँ होयतै लोग बनतै दुनियाँ देखतै आ एतऽ तऽ किछु नहि होइत छै छोटका बेटाके एखन आठे सालके बेसी बड़का नहि छै पढ़बै छियै ओकरो एक क्लासमे छै पढ़ै कोशिश करै छियै पढ़बैके बेटी छै एगो नओ सालके एगो छै बारह सालके ओकरो पढ़ाय रहल छियै आओर बड़का नुनु छै चौदह सालके ओकरो पढ़बैत छियै अबरी दश के परीक्षा देतै मेट्रिकके तकरबाद आगु सोचल जेतै बहुत पढ़ाइमे बहुत भीड़ बहुत दिक्कत होइत छै बहुत परेशानी होइत छै बहुत टका लगैत छै जेकरा कमबै बला नहि छै ओकरा तऽ बहुत टेंशन होइ छै पढ़बै लिखबैमे सरकार सुविधा अगर करि देतै ओहए मास्टर पर दवाब देतै तऽ बढ़िआँसँ पढ़ैतै ओते कऽ जे टका दै छै भरि दिन बैठल रहैला कुर्सी पर बैठ कऽ जा भरि दिन बैठ कऽ आबऽ टकामे बढ़िआँसँ अगर पढ़ेतै लिखेतै तऽ लोक कथिला कोचिंगमे जेतै आ कथिला कतहुँ जेतै ओहएमे ने पढ़तै लिखतै ई अलगसँ पढ़बै छै टका लगैत छै बहुत बहुत दिक्कत होइत छै बहुत परेशानी होइत छै ई काम सरकारके छियै ओकरा पर अथी करनाइ ओकरा पर हाबी होनाइ जेकरा देखहऽ एगो कमबै बला दूटा चारि टा पढ़ै बला खाय बला घर दुआर इमारी बिमारी ओकरा कते टेंशन होइत छै जकरा सब किछु ओकरा सब दै छै सब किछु परेशानी बहुत छै